शहर की तुलना में क्षेत्र में स्वास्थ्य की सेवा क्वालिटी क्या है आपके बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाने के लिए शहर में रहना पसंद करेंगे क्योंकि शहर में अच्छे डॉक्टर की सुवीधा होती है और गाड़ियों की सुविधा होती है अच्छा इलाज होता है ज जैसे गाव के गाँव में ऐसा है कि गाड़ियों की सुविधा नहीं होती है और सामय पर इलाज नहीं हो पाता इसीलिए सारा स और ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा की अपेक्षा हमें शहर में रहना पसंद करेंगे व